हलो मां इहे विडियो गेम पसंदि न कंदी आहे मूंखे न वणंदियूं आहिनि उहे न मां इहे नालो ॿुधो आहे जे आर पी जी ए पी जी मूंखे नैचुरल गेमियूं पसंदि आहे जीअं क्रिकेट आहे असांजी पंहिंजी मां क्रिकेट खेॾणु वेंदी आहियां क्रिकेट आहे फ्रू फुटबॉल आहे कबडी आहे मूंखे उहा गेमियूं पसंदि आहिनि बाक़ी इहे मोबाइल में मूंखे विडियो गेम बिल्कुलु पसंदि कोन आहिनि हरिओम